इयां ते अस्स बड़ी जगह प्लैन बनाए दा घुम्मन लेई सलाह बनाई दी ऐ लेकिन अस बाइक बिच्च गे दे न घुम्मन अपने दोस्ता कन्नै गेदे न अपनी फैमिली कन्नै बी बाइक च गेदे न कदें कदें पर गड्डी च जंदे न पर दोस्ता कन्नै अस अस बाइक च जंदे न ते बाकी बी जंदे न ते असें ते पंजाब जान तां बाइक इच गेदे न मतलब सबेरे सबेरे गेदे न ते शामी अस पुज्जी जंदे बाइक च ट्रिप बनाई दी इक पंजाब जान दी उत्थै इक गुरूद्वारा दिक्खेआ गुरूद्वारे दे कन्नै कन्नै असें ओह् बाघा बार्डर जित्थै शामी रोज परेड होंदी ऐ अस उत्थै बी गेदे न उसके बाद अस वाटर पार्क गेदे न उत्थै पंजाब च होर बी बड़ी जगह ऐ घुम्मन गेदे न मतलब पंजाब च ते जल्लियां आह्ला बाग जित्थै राम मंदर बी गेदे न जल्लियां वाला बाग जित्थै कुएं बिच्च छलांगां मारियां सी ओह् क्हानी ऐ ओह्दी बी कोई ते वैष्णो देवी इक मंदर बी ऐ मतलब राम मंदर दे अग्गै जाइयै ते राम मंदर बी असें बनाए दे ते उत्थै असें बड़ा मजा कीता असें उत्थै पार्टियां बी कीती ते अस बड़ी जगह माल बी गेदे न घुम्मन ताईं ते अस विजी शैडयूल ते साढ़ा इयो ऐ कि पूरा दिन जाना कालेज इक ऐतवार होंदा ओह्दे कन्नै अस जंदे न फिर बस मजा करने न उत्थै जाइयै फिर माल इच घुम्मने न उत्थूं अस कपड़े बी खरीद कपड़े बी दी ओह् करदे न खरीद खरीददारी करदे न बड़ा जेहड़ा उत्थै मजा कीते दा असें ओह् बी बाइक च जाइयै और होर बी बड़ी जगह घुम्मे दे मिगी ना नी याद आ दे और फिर ज्यादातर ते अस मंदरां च ही गेदे ते बाघा बार्डर ते जाओ ते उत्थै ते शामी ते रेल खेल होई जंदी ना परेड होआ दी हुंदी ते पाकिस्तान कन्न मुकाबला दिक्खिये अपना मतलब परेड दा बड़ा शैल लगदा ते गोल्डन टैम्पल च जाओ उत्थै अस रातीं मंदिर च दर्शन करियै औन्ने रातीं रश घट्ट होंदा ते उत्थै बी साढ़े बस प्लैन कीती दी कि अस रातीं जाहचै गाल्डन टैम्पल ते उत्थे ही होई जाचे रातीं रश घट्ट होंदा ते दर्शन बी बड़े शैल होई जांदे ते जल्लियां आह्ला बाग ते जदूं मर्जी जाओ ना लोग उत्थै चला दे फिरा दे होंदे न ते बड़ा मजा आंदा